आंनाथ' बोरमाया न'आव बिमा गाहाय दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय बिमा गाहायनिफ्राय फिसाया फाथाल थाम जाबाय फाथाल थाम बेजों मासेया खासि खालामनायाव थैबाय एनिफ्राय बिमायाबो मा जाखो ख्रिस्रायनानै थैबाय ओमफाय दा दङ खासि खालामाखै ओमफाय दाउखौ आं दाखालै अमाखौबो न' खाथिनिखौनो एसे नैबे गिदिर जागोन स्निनस्रि गुवार होन्नानै लाबोदों दा मासे दं अमाया ओमफाय दाउआ मासे आं गोदोनो आवगायाव बायखानाय नैबे बेमार जानाय नङा होन्नानै बिमा गाहायखौ लानानै दोनखादों आरो आं दा बिमा गाहाया बेमार जाबाबो खनसेबो बेमार जाया जानायालाय आमफाय दा बिनिनो फिसायानो जोख्लियानो आर बिनो फिसा मासे दंबावो बिमा बिमाया मानै जाबाय खासि मासे दं दाउला मासे दं ओमफ्राय बोरमायाबो दा मासे थैनानै मासे लस बायफिन्नो हायाखै दा बोरमाया मासेल' दं आमफ्राय बेखौनो दाउ फियो अमा फियो ओमफाय बेखौनो मालाबा अमाखौ मासेखौ फानबा बायफिन्नो सानदोंमोन बोसोराव मा बिसिबां मोनो गुन्दै बायनायावनो थाङो ओमफाय दस हाजार सिमोन फान्नाया दस हाजाराव मोनदों आरो दाथ' देराखै बिसिबां मोनगोन बिखौ फानथ'वाखै फान्नायालाय दा बिदिनो अमा दाउखौ दाख्लै मासे फानबाय दाम गैया साराय थिनस'निनो दा अमा दाउ बिदिनो फियो नायो न'आवनो थायो बिदिनो संनाय खावनाय बन दान्नानै हैयो देरगोन बे दाउखौबो बासिनानै दाख्लै लायदों आरो बे नैबे आथिं गोजौ गोजौखाय देरसिन जागोनदां होन्नानै न'नि मासे फानबाय थेफाफाखौ ओमफ्राय देरसिन लायबाय मासे दा बेखौनो फिगासिनो दङ मा बिमा मासेनिया माथाम आमफाय दाख्लै ग'नानै ओंखारबाय सयथा बेखौनो बिराथ जथन' खालामनानै लाखिदों दा बिखौनो फेदेरनानै बोसोराव बेसेबांबा मोनो बेखौसो आं माइरं बायनानै लकेल माइरं बायनानै होगासिनो बिसिबां गिदिर देरो देरनायनि उनाव बेखौनो देरबानो फानो आरो मोनसे बिदिनो बायफिन्नानै लाबोयो फसंथ' जानानै सोलाय सोल' बिदिनो बेब'स्था खालामनानै लाहार फाहार खालामनानै जायो अमा दाउ फियाबाबो मोना गैया ओंखायनो लाबोनानै लायो लानानै फिगासिनो बोरमायाबो बे माथाममोन मासे बिदिनो लस जाबाय दा गोदान लाबोनो नागेरदों बेफारिनाव बिहरनानै नैबे देरगोन होन्नानै आं दाख्लै बिदोंमोन दाम मिलायैनि थाखाय लाखिनाय जायासै उनाव लाखिनोसै लाखिनानै लानोसै बिदिनो बोरमा अमा दाउ फिनो मोजां मोनो फियो गुन्दै अमा लानानै गुन्दै बायनानै बिदिनो होयो बेखौ फान्नानै बेखौ बाइयो बायफिनलाय फानफिनलाय दा बे खैदिन बेमारबो जाथ'वाखै स्र' स्र'यैनो दङ ओंखायनो बेमार जाखानाय नंखाला खोमा होन्नानै आं मासेसो बायदेरनो नागेरबावदों दा माबाथ'याखै बायथ'फिनाखै आरो दा न'नि जा दं बेखौनो फिनानै दं बोरमायाबो बे मा माथामबो थाजोबाखैना मा दा मासे लादेरफिन्नो होन्नानैसो बायफिन्नो नागेरदों आरो दा माबा खालामनानै ओंखायनो फैसानि थाखाय प्रब्लेम जादों फैसायाबो हनै गैथ'वा उनाव लाफिन्नोसै उनाव लानानै माबाफिन्नोसै बायफिन्नानै फिनोसै अमा दाउखौलाय फिनो मोजां मोनो गुन्दै दामासो हनै बेखौनो नांगौबा उनाव बेखौ फान्नानै मासे बायफिन्नोसै दाख्लैबो मासे ओरैनो गैया थिन हाजारल' फिसानो मोनथ'वाखै दामखौनो उनावसो मोजां माबानानै फिनानै माबाफिन्नोसै आं फिफिन्नोसै